ہیلو ہیلو جی سر آپ عثمان بول رہے ہیں سر اولا اوبیر والے سر جی سر جی سر جی سر میں نے ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے آپ کی اولا کو بک کیا تھا سر جی سر جی سر میں یہیں کھڑا ہوا ہوں سر ذاکر نگر میں ہی کھڑا ہوا ہوں یہیں سر جامعہ میٹرو اسٹیشن ہے سر نا اسی کے نیچے کھڑا ہوا ہوں سر سر زیادہ لیٹ مت کریے سر کیونکہ جو ہے مجھے جو ہے جاب انٹرویو کے لیے نوئیڈا جانا ہے امازون کمپنی میں سر ابھی چھ بجے میرا جو ہے انٹرویو ہے سر سر ایسا مت کرو سر تھوڑا جلدی کر دو سر سر جام کتنا ہے سر جلدی جلدی کوئی شارٹ کٹ لے لیجیے سر اور چلے آئیے سر آپ کے پاس جو ہیں ابھی ڈیڑھ گھنٹے ہیں اور ڈیڑھ گھنٹے میں آپ پہنچا دیں گے کہ نہیں بتائیے سر آ جائیں گے اور مجھے رسیو کر لیں گے اس کے بعد آپ مجھے وہاں تک آفس تک پہنچا پائیں گے کہ نہیں سر اگر نہیں پہنچا پائیں گے تو آپ ابھی بتا دیجیے سر میں کوئی دوسری گاڑی جو ہے بک کر لیتا ہوں سر کتنے منٹ میں سر پہنچ جائیں گے پندرہ منٹ میں کہ بیس منٹ میں سر ارے ایسا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو سر آدھا گھنٹہ دیتا ہوں سر وہاں نوئیڈا تک پہنچنے کے پینتالیس منٹ کا یہاں پر ٹائم دکھا رہا ہے سر اگر آپ آدھے گھنٹے میں بھی جامعہ نگر میٹرو اسٹیشن آ جاتے ہیں تو سر آپ مجھے پک اپ کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں سر پہنچ جاؤں گا سر لیکن پھر سر اتنا لیٹ نہ کریں اور تھوڑا جلدی آ جائیں سر جی جی سر ہاں روٹ وہی ہے سر سیم روٹ ہے سر جام ووم جو رہے گا سر وہ آپ کو جھیلنا ہے اور دوسری بات سر اے سی چلا کر چلنا ہے اے سی نہیں بند کرنی سر اے سی چلنی چاہیے سر اب کیسے بھی کرو میں نہیں جانتا سر اے سی چلنی چاہیے جی سر جی سر اور ادر پرسن نہیں نہیں آ سکتے گاڑی میں میں اکیلے ہی جاؤں گا سر یہ پہلے ہی بتا دے رہا ہوں جی سر ٹھیک ہے سر جلدی آئیے تھینک یو سر